मुंहिंजे स्कूल में हिकु दफ़ो कॉम्पिटीशन हुओ ॿारनि जो डांस जो त उन में मां जाम सुठी तयारी कई हुई ऐं मां जाम सुठी डांस उन में ठाही हुई पर हिकु ॾींहुं पहिरीं तयारी करणु महिल मुंहिजो पेर मुड़ी वियो हुओ त उन ॾींहं ते मां उन कंपटीशन में हिसो न खणी सघियमि त मूंखे ॾाढो बुरो लॻो हुओ की मूंखे शौक़ु बि हुओ डांस करण जो पर मां उहो न करे सघी हुअमि उन ॾींहं ते